میں نے اردو زبان تو ہماری یہ مادری زبان ہے اس طور پر کہ جب ہم پیدا ہوئے اس وقت سے ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ سب اردو لکھنے کا تھا اور بولنے کا تھا تو جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری زبان میں مانوس ہو گئیں اور ہم بولنا شروع کر دیا لیکن باقاعدہ ہمیں آتا نہیں تھا اس کے لیے جب ہم مدرسے مکتب میں گئے تو وہاں ہم نے املا لکھنا شروع وہاں ہماری شروعات ہوئی اسی طرح سے اور ہم اردو زبان کو سیکھنے میں سب سے زیادہ جو معاون ممد و معاون میرے لیے ثابت ہوا ہے وہ ہے اردو کا نیوز پیپر اردو کے نیوز پیپر میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا اس اردو کے نیوز پیپر کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری اردو بہت اچھی ہوئی کہ ہمارا مشغلہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جب نیوز پیپر والا ہاکر جب آتا تھا تو سب سے پہلے میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے پیپر لیتا تھا اور ایک ایک خبر کو اور ہیڈنگ کو پڑھتا تھا دھیرے دھیرے پھر میں نے ادارتی صفحہ پڑھنا شروع کیا کچھ دنوں تو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر وہ مجھے سمجھ میں آنے لگا اسی طرح میری ڈیلی کی روٹین ہو گئی میری عادت بن گئی نیوز پیپر پڑھنا جس کی وجہ سے میری اردو اچھی ہوئی